ہاں میں نے دو ہزار اٹھارہ میں تنہا دبئی کا سفر کیا تھا جو کہ بہت ہی اچھا رہا میری پہلی اڑان صبح نو بجے تھی اور تین گھنٹے میں میں دبئی پہنچ گئی جہاں میں نے ریڈیزن بلو میں اسٹے کیا اور پھر میں نے دبئی مول دیکھا جہاں برج خلیفہ استھت ہے برج خلیفہ اوپر جانے کا تجربہ بہت ہی دلچسپ تھا آنکھ بند کرتے ہی ایک سو چوبیس منزل کی بلڈنگ پر اس لفٹ نے مجھے پہنچا دیا اس کے بعد اگلے دن میں ڈیزرٹ سفاری دیکھنے گئی جس کو جس میں سیلانیوں کو ڈیزرٹ کے اندر لے کر جایا جاتا ہے سفاری میں بٹھا کر وہاں پر ہم نے فایر شو دیکھا بیلی ڈانس دیکھا پھر اس کے بعد میں نے امیریٹس مول سے شاپنگ کی پھر ہم گولڈ سک گئے اور مینا بازار گئے گولڈ سک میں وہاں سستے ریٹوں پر سونا ملتا تھا جو کہ کافی کفایتی تھا تو میں نے وہاں سے کافی سارا سونا بھی خریدا پھر اس کے بعد میں جومیرا آئیلینڈ گئی جو کہ کافی دلکش لگتا ہے کیوں کہ اسی کے پاس برج العرب کر کے ایک شپ کی طرح فائو اسٹار ہوٹل بنا ہوا ہے اس کے بعد دبئی کا شیخ جو ہے اس کا ہم نے پیلیس دیکھا وہ بھی بہت خوبصورت بنا ہوا تھا اس کے علاوہ ہمیں پام آئلینڈ لے کر گئے جہاں میں نے پام آئلینڈ میں دو کلر کا واٹر دیکھا جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے ایک کِریم کلر کا واٹر تھا اور ایک مٹیالہ سا جو دونوں کبھی آپس میں نہیں ملتے یہ سفر میرے لئے کافی اچھا تھا اور تجربہ میں زندگی بھر یاد رکھوں گی